लैथोफोराव हमनाय नाफोराथ' जोङो गोजान गोजाननिफ्रायसो जोङो नाफोरखौ मोनफैयो बरफआव दोननानै जेरै लैथोफोराव जाहाजफोराव जाहाज सायाव एबा नाव सायाव बट सायाव बेफोरबायदियाव गाखोनानै जेजों सार दैयाव जेजों सारनानै नाफोरखौ बोखांनाय जायो नङाब्ला बोरसिफोरजों बोननाय जायो दै दै दै दै नाव सालायनानै बिफोरबायदि सायाव हमनाय लाबोयो लाबोनानै बेफोरखौ मोनसे कम्पानिफोराव कम्पानि एबा इन्दासट्रिफोराव लाबोनानै बरफफ्राव नाफोरखौ कार्टुनाव सोयै सोयै लाबोयो आरो जे लाबोनानै फानफैयो हाथायफोराव जेरैहाय बङाइगाव बेंथल बेफोरबायदि गिदिर गिदिर थावनफ्राव फानफैयो आरो ओमफ्राय जों बेफोरखौनो बायनानै जायो ओमफ्राय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि हाथायफोरावबो लाङो जेरैहाय गोजान गोजान जायगाफ्राव सहैयो जेरै ना ना रौ फांकास ना रुपसान्दा बेफोरबायदि गासक्राप साइना पुथि बेफोरबायदि नाफोरखौ मोनो आरो गिदिर गिदिर नाफोरखौ लैथोफोरनिफ्राय बोखांनाय जायो बेखौनो बरफाव दोननानै पेकिं खालामनानै लाबोयो आरो जों बेफोरखौनो जानानै गोथाव मोनो नाफोरखौ हाथायफोरालाय गोजान गोजानाव फानहैयो जेरैहाय फाननानै गोबां मुलाम्फा थाखाफोरा थाखा फैसा मोनो न'खरफोरखौ जौगाहोनो हायो बेफोरबायदि फाननानै नाफोरजों फालांगियारि मावो आरो लैथोफोरावथ' दा बुंसै गोबां रोखोमनि ना थायो गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर नाफोर थायो आंनि बुंनाया एसेनोसै